मड़ा मिकी अ'ऊं जेह्लै अठमीं पढ़दी होंदी ही स्कूल टाइम च मिकी इक मैडल मिलेआ हा गोल्ड मैडल मिलेआ हा में पेंटिंग च बड़ी गै अच्छी ड्राइंग कीती ही ते बड़े अच्छे अच्छे फुल्ल पाए हे में ते घर बनाया हा इक ते ओह्दे च मिकी मैडल दिता हा ते सर्टीफिकेट बी दित्ता हा ते अ'ऊं चाह्न्नी आं ते हून कालेज बी करना चाह्न्नी आं पर में अजें तक्कर कोई कालेज च कंपीटिशन नेईं कीते दा ऐ स्कूल गै कीता हा अ'ऊं उसी अग्गें लैना चाह्न्नी आं ते में ओह् लेनी बी ऐ ओह्दी ऐक्टिविटीज करनी बी ऐ ओह् बी दोबारा दिक्खना ऐ